असांजे परे असांजे शहर में पर्यटन खे असर विझण विझण वारो धार्मिक स्थान आहे सिद्धिविनायक मंदरु जंहिंजो ना जंहिंजो नालो आहे सिद्धिविनायक उन मंदर में असांजे देश जा सभई माण्हू दर्शन करणु ऐं पंहिंजियूं मनतूं रखी वेंदा आहिनि जेकी पू पूरियूं बि थींदियूं आहिनि वरी हुते ॿियों मंदरु आहे महालक्ष्मी जिते देश जा सिंधी वापारी शहुकार माण्हू माता लक्ष्मी जी पूजा करणु ईंदा आहिनि ऐं टियो सभिनी खां मशहूरु पर्यटन जॻह आहे जंहिंजो नालो आहे माहिम चर्च जिते देश विदेश जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं विदेशी बि ॾाढा ईंदा आहिनि ऐं इहे ट्रे ई जॻहियूं पर्यटन जे हिसाबु सां ॾाढियूं मशहूरु आहिनि